मेरा घर का सिलाई बुनाई में मेरा मन लगता है इसलिए करती हूँ कि बच्चों को पढ़ा पढ़ाती हूँ इस खर्चे से के लिए पैसे के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तभी ना ज्ञान होगा आ यही इसीलिए मैं सिलाई बुनाई करती हूँ कि इसीलिए कि मेरा इसीसे खर्च चल रहा है चल रहा है तभी ना मेरा मन मेरा मन हमारे मन सिलाइए बुनाइ में लगता है की हम कितना कपड़ा लूँ कि हम सिलाई बुनाई करूँ इसीलिए मैं करता हूँ बच्चों को सिलाई बिनाई से पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ खान है खर्चा है करेंगे तब ना चलेगा मेरा खर्चा इसीलिए मैं सिलाई बिनाई कर रही हूँ आ कपड़ा तो अधिक अधिक गजता है मेरा मन लगता है कि हम खूब दिन रात सीऊँ इसीलिए कि मेरा खर्च चलेगा इसलिए हम सिलाई बुनाई करती हूँ